आमच्या समाजांत म्हणटना आसात अशें प्रशिक्षण दिवपी जायत्यो क्लासीस जातात वर्ग घेतात नृत्य शिकयतात तशेंच जिमनास्टीक शिकयतात हे सारकेल्यो गजाली हांगासर आपआपल्यो क्लासीस घेतात जितुंतल्यान नर्तकांची कुशळताय वाडटा आनी ते बऱ्या तरेन सादरे अस सादर करपाक शकतात